नमस्ते सर नमस्ते बोलिए जी मैं बता रहा हूँ देखिए इसमें अगर आप कराते हैं इंसोरेंस तो आपको बोह बहुत से फ़ायदे हैं जैसे आपको जो है दुर्घटना बीमा मिल जाएगा ठीक है और और कौनसा आप कराना चाहते हैं वह आपके ऊपर है जैसे तीन साल का भी है हमारे पास इन्सोरेंस पाँच साल का है दस साल का है तो जैसे आप तीन साल का कराते हैं तो आप क़िस्त कैसे जमा करेंगे तीन महीनें में कि महीने महीने करेंगें कि छः महीने पर उस हिसाब से आपको क़िस्त लगेगा तीन साल का

जैसे आप महीने में जमा करेंगें तो आपको तीन साल का आप पाँच लाख का लेंगे तीन लाख का लेंगे तो उस हिसाब से आप हाँ जैसे अब तीन साल का पाँच लाख का लेंगें ठीक है आपको कम से कम महीनें में पन्द्रह सौ दो हज़ार रुपये आपको लगेगा हाँ अगर आप छःमहीने में आपको छः हज़ार रुपये लगेगा और इसमें आप अगर लेतें हैं तो आपको भी फ़ायदा है हम हमको भी फ़ायदा है कंपनी को भी फ़ायदा है अगर इसमें आप दुर्घटना बीमा भी आपको मिल जाएगा अगर कुछ बात हो जाती है तो आपको कंपनी पैसा देगी हमारी ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ आप इसको ले लीजिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ठीक है इंश्योरेंस हाँ इन्सुरेंस कराना चाहिए हर आदमी को ये समझते हैं कराएँगे ठीक है हाँ और कुछ कराना चाहते हैं जैसे और ज़्यादा ऊपर हो उसके लिए भी हमारे पास समय है आपको बताएँ अगर कम कराना चाहते हैं आप वह आपके ऊपर है यह सब सब करा रहे हैं ठीक है दस साल का हमारे दस लाख का है हाँ दस लाख का है और दस साल आपको जमा करना है तो आप वही इसमें यह ही है वैसे दो महीने करेंगे या महीने या छः महीने हैं उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा

ठीक है हाँ तो तो पाँच साल का कराना है तीन पाँच लाख का कराना है तीन साल वाला तो आप हाँ तीन साल के लिए तीन साल में आपका अगर हो जाएगा तो आपको महीने में कम से कम आपको दो हजार पच्चीस सौ रुपये देना पड़ेगा हाँ

कम कम वह तो क्लाइंट से ही से आपको बताएँगे कि इतने में इतना लगेगा आप हाँ करवाइए आप आइए समझिए हम बताएँगे